न न मूं त को कोर्स कान कयो आहे मां त इअं ई लिखंदी आहियां ऐं अॼुकल्ह जे ज़माने में त जेको साम्हूं वारो नेचरल ॻाल्हाए वञ उहो वधीक थो समुझे ऐं मुंहिंजी सिंधी इअं मूंखे सॼी ॻाल्हाइण ईंदी आहे त टफ़ वर्ड मां ॻोलींदी कान आहियां व्याकरण खे ॾिसंदी कान आहियां हा इहा आहे कि अखर सुठा भई सवलो कंहिं खे समुझ में अचे इअं ई ॻाल्हाइजे इअं ई समुझाइजे इअं ई लिखिजे त मां लिखंदी रहंदी आहियां लेकिनि हुन में विया किथे न सिखण वेई आहियां न को छा इहे त मुंहिंजे मन जी भावना आहे जेका अंदरु ईंदो आहे सुखु सवली पंहिंजी भाषा साधारण भाषा में लिखी छॾींदी आहियां मां कॾहिं कान ऐं कंहिं न स्कूल या हुन में वेई आहियां या सिखण वेई आहियां न को मां इहो मुंहिंजो को प्रोफ़ेशनल थोरी कोर्स आहे ही त पंहिंजो शौकिया लिखंदी आहियां ऐं सभु जेके पढ़ंदा आहिनि समुझंदा बि आहिनि ऐं पोइ साम्हूं ॿुधाईंदा बि आहिनि कि तूं कीअं लिखी वेईअं ही इअं न लिखणु खपे हीअं लिखणु खपे ठीकु आहे ॿुधंदा आहियूं हुनखे सुधारींदा आहियूं बाक़ी को अहिड़ो असांजो आहे कान के भई अस उहो व्याकरण सां गॾु या किथे नम्बर मिलंदा लिखूं अहिड़ी का असांजी भावना बि न रही आहे बसि मौज में मूड थींदो आहे त लिखी वठंदा आहियूं